मेरा पसंदीदा मौसम बारिश है बारिश में मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ घूमने जाओ बारिश में बहुत अच्छा लगता है इंद्रधनुस देखना बहुत अच्छा लगता है घर बारिश होती है तो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता घर में ही मतलब कुछ गर्म गर्म चीज़ें बना के खाओ वो बहुत अच्छा लगता है कुछ भी जैसे पकौड़े हुए एक्सेक्ट्रा बहुत अच्छा लकता है बारि बारिश में ठण्डा मौसम रहता है धूप नहीं निकलती है ठण्डक ठंडी ठंडी चीज़ें रहती है बहुत अच्छा लकता है